टेक्नोलॉजी सां असांजो नंढो जे को व्यव्साय आहे उनखे असां टेक्नोलॉजी सां अॻियां वधाइण में असांखे ॾाढी वॾी मदद मिली आहे पहिरियों त असां टेक्नोलॉजी सां असां पंहिंजे व्यव्साय खे मार्केटिंग ॾाढी सुठी मिली आहे असां डिज़ीटल मार्केटिंग सां जुड़िया आहियूं असां सोशल मीडिया सां जुड़ी करे असां ई मेल मार्केटिंग ऐं इंजन ऑप्टीनेशन सां पंहिंजे व्यव्साय खे ॾाढो बदले छॾियो आहे असां पंहिंजे व्यव्साय खे ॾाढो दूरि दूरि ताईं पहुचायो आहे ऑनलाइन प्रोसेस चालू करे छॾियो आहे ॾाढो वेबसाइट ते असां पंहिंजे धंधे खे उनमें विझी करे जीअं त एमेजॉन मीशो फ़्लिप कार्ड ऐं ॿिया बि घणई ई कॉमर्स जा व्यव्साय आहिनि उन्हनि ते असां पंहिंजे धंधे खे विझी करे उनखे अॻियां वधायो आहे

असांखे इहो रिस्पोंस बि मिले थो कि ग्राहकनि जो फ़ीडबैक असांखे ख़बर पए थी असां उन्हनि खे ट्रेक करे सघूं था त हूओ असांखा छा घुरनि था अॻियां कहिड़ी वैराइटी हुननि खे खपे अहिड़ो कपिड़ो खपे त उन खे ट्रेक करे असां उन जूं क्वैरीज़ असां वटि ईंदियूं आहिनि त उन क्वैरीज़ जे ज़रिये असां बदलाव ॾाढो आंदो आहे पंहिंजे धंधे में त टेक्नोलॉजी जे ज़रिये असांजो धंधो ॾाढो अॻियां वधी वियो आहे